जिन्नियां बी खाने आह्ली चीज़ां जेह्ड़ियां होन्दियां इत्थे ओह् बड़ियां स्हेई होन्दियां उं'दे कन्नै केईं फायदे होंदे जियां कसरोड़ होई फुफरू होई गेआ इनें चीज़ें गी खाने कन्नै बड़ा स्हेई रैंह्दा लोग अच्छे सेह्तमंद रौंह्दे तंदरुस्त रौंह्दे ओह्दे कन्नै देसी अंडे होई गे देसी मुर्गे होई गे फिर कुक्कड़ रक्खे ओह् बी खान आस्तै बड़े अच्छे होंदे बाकी होर कुक्कड़िया ई रुट्टी बी इ'यां खाने बड़ी स्वाद आंदी होर बी बड़ियां सारियां चीज़ां जेह्कियां होन्दियां लोक उसी खंदे न साढ़े च आंदी इक भिड्ड बक्करी ओह् बी इक इत्थुं दी बड़ी अच्छी चीज़ ऐ इत्थे लोग खाने आस्तै बड़ी दूर दूर जन्दे न खाने गी स्वाद बी लगदा

इत्थे लोक ही बड़े ज्यादा खंदे न होर बी बड़िया चीज़ां न जियां कसरोड़ उसी बी बड़े ज्यादा खंदे लोग खाने बड़ियां अच्छियां न खाने आह्लियां खंदे न लोग बड़ी ज्यादा पसंद करदे खाने ई एह् बी हैन होर बाकी बी बड़े जियां ठूंठू होई गे दूर प्हाड़िये जंगले जाना उनेंई तुप्पने आस्तै बंदे चार चार पंज पंज छे छे दिन लांदे फ्ही जाइयै उत्थुं दा खाने दा सिस्टम बनदा लोग खंदे बी हैन होर बाकी बड़िया सारियां आइटमां न जेह्ड़ियां लोक उसी खंदे न खाना बी चाहिदियां बाकी बड़ियां बड़ियां अच्छियां चीज़ां न जेह्ड़ियां इत्थुं दे लोग खंदे न